हैलो आं जी ठीक ठाक तुस सनाओ अच्छा मिगी इक्क गल्ल दस्सो एह् में सोचेआ कोई सैलून दा कम्म खोल्लचै दुकान साढ़े पेदी ऐ ते में हा तुसेंगी जानकारी होनी की तुंदे ना इक्क रिश्तेदार नै खोल्लेआ हा अंजी अंजी अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा ना उसी समान बगैरा दा दस्सेओ की किस तरह खरीदने आं अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा चलो भी ठीक ऐ पुच्छेओ ना अच्छा अच्छा फिर ठीक ऐ ना डिसकशन करने आं तुंदे कन्नै ते तुस बी दिक्खी लैओ समान ठीक ऐ ना में बी दिक्खी लैगी आं जी अच्छा अच्छा चलो ठीक ऐ भी अच्छा चलो ठीक ऐ में कल्ल सबेरै ना में जाह्गी ना तुस सनायो कित्थें जाना ते समान दिक्खी लैगी जे ठीक लग्गेआ समान ते में तुसेंगी दस्सगी ठीक ऐ आं जी आं जी ठीक ठीक